सर नमस्ते सर सर हमें खाद का दुकान खोलना है हमें बीज भंडार का हमें बीज भंडार का दुकान खोलना है

आपके यहाँ कौन कौन सा बीज मिलता है

जी जी आपके यहाँ हैब्रिड बीज मिलता है किस किस चीज़ का हैब्रिड बीज मिलता है

एक बोरी का रेट कितना है हैब्रिड बीज का गेहूँ का

और कौन कौन से बीज मिलते हैं आपके यहाँ हैब्रिड के जी आ आप एक बार रेट बता दीजिए सबका हमको होलसेल में उठाना है हमको होलसेल में उठाना है बोरी बोरी उठाएँगे हाँ बोरी बोरी

जी तो हमको उसमें फ़ायदा होगा

जी जी मतलब किसान को भी फ़ायदा होगा

जी ठीक है सर नमस्ते नमस्ते